हॅं धुर बुड़बक सभ छै आब बुझबै तहने ने किए हल्ला करै छै की बात छै जे हल्लाँ एना करै छै इहो जेतै बुड़बक आदमी सभ छै ई सभ हॅं हॅं समाज समझेबै नहि किए समाज एहिसँ समाज बिगड़ै बला छै परिवार बिगड़तै एगो सुनतै दुगो सुनतै खराब हेतै एहिसँ खराबे ने हेतै समाज जे बात खराबे ने हेतै सभके करतै बाते बिचारे बनतै सभके अथी हेतै आ एना केलासँ तऽ आदमीके झुलि आबि जेतै जा बढ़िआँ नहि हेतै सभ समझा बुझा कऽ ठीक कयल जेतै करबै तकर बाद की होयत हम कहबै ठीक छै की ठीक अछि हम कहब जे एना अहाँ सभ नहि करू बुझलहुॅं सभके समझायब बुझायब जे नहि करब फेर दोसर दिनसँ एहेन काम नहि होयत नहि हेबाक चाही ये हॅं हल्ला गुल्ला केला सँ कोनो बढ़िआँ होइ छै कोनो बढ़िआँ बात होइ अछि सभ समाजमे सोहनी होइ अछि बुझलहुॅं सभसँ समाजमे सोहनी होइए व्यक्तिके सोहनी होइए ई सभ बात कोनो बढ़िआँ नहि होइया अपने सभके समाज जते बढ़िआँ सँ रहऽ तते उत्तम छै खुश यऽ समाज आगू मुँहे बढ़त अथी होयत प्रतिष्ठा अपने मिलत अथी होयत प्रतिष्ठा चलि जायत ओ एना छै फल्लाँ ओ एना छै ई छै ओ छै बीस रङ्गके बीसगो बात बीस जगह सँ उठल समाजे ने दुरुपयोग हेतै ने अपना जे बढ़िआँ रहत सभ ढङ्गके बात सभ जगह प्रतिष्ठा मिलत अपनेके सभकिछु होयत आ एना बहुत बातके समाजके अन्दरमे झाँपि पोति कऽ रखऽ पड़ै छै मिलाजुला कऽ चलऽ पड़ै छै किएकि करे कुटमैती अछि तैं ने की होयत मानि लिअ जे फल्लाँ जगह कुटमैती फल्लाँ आदमी सही नहि छै बुझलहुॅं हमरा सभके अथी आबि हूँ हॅं हॅं ध्यान देनाइ जरूरी छै एकदम बहुत बड़का जरूरी छै ई सभके लेल किए दोसर समाज बनतै यौ अथी हेतै समाज बनै छै बिगड़ै छै ताहिके लेल तऽ सोचऽ पड़तै हमरे अहाँक हेँ हम अहाँ नहि सोचबै तऽ अलग आदमीके सोचतै हम अहाँ नजदीकमे छियै लग मऽ छियै कुनो बात हेतै तऽ हमरे अहाँक कऽ नऽ कियो कहऽ एतै अथी करतै हेँ सभसँ पहिले एतै जे हमरा अहाँक कहतै